बात उस समय की है जब हमें हमारा शहर और हमें हमारे परिवार को छोड़कर दूसरे शहर में आने का निर्णय लेना पड़ा उस समय के बारे में यही है कि हम जिस शहर में रहते थे वहाँ सुविधाओं की बहुत कमी थी ठीक से कुछ चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं हो रही थी जॉब की बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी छोटा शहर होने के कारण हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था तो उस समय हमें हमारे परिवार को छोड़कर दूसरे शहर आने का निर्णय लेना पड़ा ये हमारे लिए बहुत ही कठिन निर्णय था अपने जहाँ हम बड़े हुए जिस परिवार के साथ हम रहे उसे छोड़ना बहुत कठिन होता है इसे इसमें हमने अपने बड़ों की सलाह ली बड़ों के साथ बैठकर हमनें विचार किया कि क्या हमें ऐसा कुछ करना चाहिए बड़ों ने अपनी सलाह हमें दी और उनकी सलाह और मार्गदर्शन के साथ ही हमनें ये फैसला लिया ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था